حال ہی میں دلی کے مقامی اردو اخبارات میں کئی نئی دریافتوں کے بارے میں رپورٹس شائع ہوئی ہیں دلی میں جاری جاری شدید گرمی کی لہر جو کہ باون ڈگری سے بھی تجاوز کر چکی ہے اس متعدد اخبار نے روشنی ڈالی ہے اس پر متعدد اخبار نے روشنی ڈالی ہے پانی کی کمی اور اس سے نمٹنے کی اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کچھ اخباروں نے حیاتیاتی سائنس میں پیشرفت کی خبریں شائع کی ہیں جیسے کہ نئی ویکسین کی تحقیق اور بیماریوں کے علاج میں جدید ٹکنالوجی کے استعمال دلی کے تاریخی مقامات اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے نئی کوششوں کی خبریں بھی موجود ہیں جن میں پرانے قلعے اور مساجد کی بحالی کے منصوبے شامل ہیں نئی تعلیمی پالیسیوں اور ٹکنالوجی کل ترقیات کے بارے میں بھی رپوٹیں شائع ہوئی ہیں جن میں خاص طور پر ایجوکیشنل ٹکنالوجی کے فروغ پر زور دیا گیا ہے یہ رپورٹ یہ رپورٹس دلی کے مختلف اردو اخبارات جیسے ہمارا سماج ہندوستان ایکسپریس روزنامہ منصب اور روزنامہ میرا وطن انقلاب میں شائع ہوئی ہیں ان اخبارات میں مقامی خبروں اور نئی دریافتوں کے حوالے سے جامع معلومات فراہم کی ہیں